ऑनलाइन एगो लीड मॅंगेलहुॅं जे लीड बहुत खराब यऽ ओहि लीड सऽ लिखियोमे दिक्कत होइया एहि सॅं नीक तऽ हम सब पहिनैये लिखैत रहुॅं एखन तऽ बहुत ख़राब लीड सॅं लिखाइया बहुत गड़बड़ होइया